जय झूलेलाल हा मां मुस्कान जी ममी मां मुस्कान जी ममी थी ॻाल्हायां असांखें सैवन ॾींहंनि सतनि ॾींहंनि जी छुटी खपे ॾेरोट ॾेरोट जी शादी आहे त सत ॾींहं लॻंदा जाम परे आहे अचण वञण में ई चारि ॾींहं लॻंदा ऐं ॿ टे ॾींहं फंक्शन आहे परींहं खां हा हा हा असां मैडम मैडम वटि लेटर खणी था अचूं ऐं मुस्कान पंहिंजी साहेड़ियुनि सां बि मदद वठंदी पढ़ाई लाइ टूशन ते बि थोरो पढ़ंदी हा हा असां सुभाणे अचूं था लेटर खणी रैडी करे हा हा हा तव्हां बि थोरी मदद कजोसि गॾु हा हा

हा मां सुभाणे तव्हांखे वॉटसप ते लिखी छ्ॾींदमि वञण खां अॻ बि पोइ ल लैटर हुते ॾेई वेंदमि हा हा काई बि मदद खपंदी त मां तव्हांखे इंफॉम कंदमि हा उहा असां बि हैल्प कंदासीं कोशन पूरो करण में हुनखे हा हा ज़रूरु कंदासीं जय झूलेलाल